مجھے ایک دفعہ جب دسہرے کے چھٹیاں تھے جب مجھے بہت ضرورت تھی چھٹیوں کی اور وہ اس لیے کیونکہ میری بہن کی شادی تھی انہیں دنوں اور مجھے بہت ضرورت تھی میری بہن کی شادی کہ میں بہت سارے کام تھے جیسے کہ مجھے کارڈ بانٹنے تھے اپنے رشتہ داروں میں اور کھانا پکوانے کے لیے مجھے سودا لانا تھا اور بہن کی شادی کے تمام ضروریات کی چیز بھی مجھے لانا تھا شاپنگ کرنی جیسے شادی کا جوڑا لانا اور کپڑے لانا کپڑے لانا اور پلنگ بسترا جس طرح لڑکی کو دیا جاتا ہے اس میں مجھے بہت ضرورت تھی اور میں بہت ضرورت تھی اس وقت مجھے چھٹیاں ملے اور مجھے بہت آرام ملا جب وہ چھٹیاں مجھے ملے آج بھی میں اس چھٹیوں کو یاد کر کر بہت خوش ہوتا ہوں